ہلو یہ سویگی سے بات کر رہے جی میں نے اپنا ایک آڈر کرا ہے پارٹی کے ریگارڈنگ میرے گھر میں پارٹی ہے تو بہت سارے مہمان آ رہے ہیں تو انہیں کے لیے میں نے آڈر پلیس کرا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آڈر ہے یہ کب تک ڈلیور ہوگا اور آپ جو آڈر دے رہے ہے یہ پلیز ذرا اچھے پیکنگ کے ساتھ اس کو پیک کر کے بھیجیں تاکہ اس میں کیا ہے کہ گیسٹ لوگ آئیں گے جائیں گے اس میں وقتی کا کچھ اہتمام نہیں ہے تو ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لیٹ ہو جاتے ہیں تو کھانا وغیرہ جو ہے ٹھنڈہ نہ ہو اس کا اہتمام کرتے ہوئے اچھے سے پیکنگ ہو اور جو وقت ہے جو وقت دیا گیا ہے یا اس سے پہلے اگر ڈلیور کر دیں اس کے بعد میں نہیں کیونکہ کھانا جو ہے شروع ہو جائے گا تو مجھے بتا سکتے ہیں یہ آپ کیا معاملہ رہے گا آپ سے ریکوسٹ ہے کہ کھانا ٹائم سے بھیج دیجیے اور کھانا اچھے سے پیکنگ کر کے بھیجیے جی شکریہ